पंज इन्टरनेशनल सीटीज दे जेह्ड़े नाम न ओह् आई गे रोम वाशिंगटन डीसी न्यू यार्क सिटी ओह्दे बाद आई गेआ पेरिस फ्ही मेल होर बी हैन बस इ'ऐ